जब हम जाते हैं मार्केट में कोई सामान लेने तो हम सोचते हैं कि ऐसा सामान है जिसको हमको कुछ डिस्काउंट अदि हम बजाज का तेल लेतें हैं तो उसमें अगर हम एक सौ तीस रुपये का सामान लेते हैं तेल तो उसमें एक सैंतीस रुपये का तेल मुफ़्त मिलता हैं तो हम बड़ा चीज़ इसलिए लेते हैं ताकि हमें उस पर कोई डिस्काउंट मिले जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है यदि हम ऐसे हम छोटा वाला यूज़ करेंगे फिर बड़ा वाला है तो ढेर दिन चलेगा इसलिए हम कोई भी सामान लेते हैं तो सोचते हैं एक के साथ एक फ़्री रहे तो ज़्यादा अच्छा है ऑर्डर करने पर भी पेहले कोई समान मंगाएँगे तो सस्ता ही देख कर मंगाते हैं कि कहीं अच्छा हम लोग को मिल जाए तो हम लोग ले ले और और हम लोग जैसे कि जैसे कपड़ा भी लेंगे तो यह होता हैं दो के साथ एक फ़्री होता है माॅल वगैरह में भी जाते हैं तो भी मिलते हैं जिस ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो पर भी एक के साथ एक फ़्री मिलता है और मंगा सकते हैं जो कि हम लोग को फ़ायदा हो जाता है जिससे अदि हम ऑनलाइन तेल वगैरह हो गया रिफाइन रिफाइन इसमें कुछ डिस्काउंट ज़्यादा रहता है जैसे यदि आपका रिफाइन एक सौ दस है तो उसमें एट्टी नाइन का ही मिलता है और क्रीम हो गया मगर अच्छा वला क्रीम लेतें हैं बड़ा वाला तो उसमें भी एक छोटा सा फ़्री रहता है और खाने पीने का भी समान कम में मिल जाता है यदि हम दुकान से लेने जाते हैं तो वह ज़्यादा वह हो जाता है और होम डिलेवरी भी आ जाता है घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है इससे हम लोग को सुविधा रहती है हम लोग को कहीं जाना भी नहीं पड़ता है यदि हम लोग को अच्छा सामान मिल जाता हैं ऑनलाइन से ही तो हम लोग कोई भी चीज़ जैसे खाने का ही हो गया तो हम लोग अपना ऑर्डर करके घर पर बैठे बैठे खा लेते हैं यह भी बाज़ार जाओ फिर ख़रीदो मंगाओ वेट करना पड़ता है ऐसे क्या है कि हम पर आराम आराम बैठे बैठे ही हम लोग को सारा सामान मिल जाता हैं जो हमको मार्केट में नहीं जाना पड़ता है भाड़ा लगा कर जाओ फिर रास्ता जाम यह वह बहुत सी झंझटे रहती हैं घर पर ही बैठ बैठे पा जाते हैं तो अच्छा रहता है और हम लोग क्रीम लेतें हैं साबुन लेते हैं जैसे कि तीन ठो साबुन लेंगे तो उस पर एक फ़्री रहता है और वैसे ही कोई भी सामान अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं फ़्री ही देख कर मंगाते हैं कि हम लोग को आसान हो लेने में